की की अहाँ औटडोर आउटडोर पेन्टिंग लाइव पेन्टिंगमे रुचि राखैत छी लाइव पेंटिंगके पेन्टिंगकऽ कतेक आसान या कठिन अछि हमरा पेन्टिंगमे कोनो तरहके दिक्कत नहि अछि आ ओहिमे नीक अभिरुचि सेहो राखय छी लाइवो पेन्टिंग हम कऽ सकैत छी आ केलाके बाद सभकेँ देखा सकय छी सबकेँ सामने ई हमरा कोनो कठिन नहि लागत किआकि हम बचपनसँ सभ चीजमे स्वलग्नतासँ काज करैत एलहुँ हँ एहिसँ हमरा अभिरूचि ओहि सभमे नहि राखय छी आइयो जे हम कतहुँ किछु देखि लय छी रस्ता रस्ता तऽ हमरा आँखिमे ओकर चित्र बनि जाइए ताकि हम कोशिश करय छियै जे ओ हमरासँ होयत कि नहि आ घर आङ्गन सभमे जे पेण्ट आब आइकाल्हि पेन्टरसँ मँगाके लोग करय छथि तऽ हमरासभ अपन घरमे जे करेलहुँ हँ ओसभ रहैत अछि लेकिन हम ऑर्डर सेहो दय छी जे एहि तरहसँ हम बना दय छी एकरा अहाँ भरि दिऔ किआकि ओ बजाकऽ आबय छथि आ हमरा अपन घरक काजसँ छुट्टी नहि होइत अछि एहिसँ लेकिन हमर अनुमति पर ओ करैत अछि आ केलाके बाद हम अपना इच्छासँ अपन घरो गेट ग्रिल इहो सभकेँ रङ्गैत छी आ अपने घरके जे काज होइए से करय छी मुदा एहि सभसँ हमरा एहि सभमे बहुत नीक बहुत ही नीक लागैत अछि आ नीक लागलाके बाद हम अपन काज अपनासँ करयके कोशिशमऽ रहैत छी